हमरा मनोरञ्जक समाचार सुनैमे बहुत ही रुचि अछि किएक कि हमरा मनोरञ्जक समाचार देखैमे से बहुत नीक लगै यऽ ओइ के समाचारके माध्यमसँ हमरा बहुत सारा जानकारी प्राप्त होइए हमरा खेल देश विदेशक राजनीतिक उसके बाद अर्थव्यवस्थासँ सम्बन्धित जानकारी सब हमरा मिल जाइए हाल ही फिलहालमे विश्व कप भेलै हँ हम तऽ मैच नहि देखै छलहुँ लेकिन ओइसँ सम्बन्धित हमरा जानकारी समाचारेपर हमरा मिलै छलऽ कि केत्तेके आइ कोन देश मैच जीतलै हँ के विकेट लेलकै हँ के बैटिंग नीक कयलकै हँ सब जानकारी भेटलै अइके अलावा देश देश विदेशकमे जे कोन देशमे के राष्ट्रपति छथिनके प्रधानमन्त्री छथिन ई सबके सेहो जानकारी हमरा भेट जाइ समाचारके माध्यमसँ मिल जाइए ओइकेबाद हाल फिलहालमे कोन कन्ट्री कतेमे कोन देश कत्ते ककरा मदति कयलकै हँ ईसब के जानकारी हमरा भेटै यऽ ओइके अलावा बिहारमे भी राजनीति उठा पटक जे चलि रहल छै ई न्यूज देख ई समाचार देखैमे हमरा बहुत सारा नीक लागैए अइ कारण हमरा जे छै से समाचारसँ बहुत प्रति रूचि अछि समाचारेके माध्यमसँ हमरा बहुत सारा जानकारी भेटै छै बिना समाचारके माध्यमसँ हम नहि किछु समझि पबै कि आइ हमर देशमे कि भऽ रहल यऽ ओइके अलावा देशोमे की कहलखिन प्रधानमन्त्री द्वारा कोन कोन योजना एखन आइ देशमे चलि रहलै हँ इहो सबके जानकारी हमरा समाचारेके माध्यमसँ मिल रहल यऽ ओइके अलावा बहुत सारा एहन जानकारी छै जे हम समाचारके माध्यमसँ जानै छी ओइके यही